जीअं त मां पंहिंजूं ड्रेसूं पाण सिबंदी आहियां उनमें कुझु ड्रेसूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके इएं सिम्पल ई सिबबो आहे सादे नमूने सां जीअं पाईंदा आहियूं रोज़मर्ह जी ज़िंदगीअ में पर के ड्रेसूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके असां खे पार्टीअ ते पाए वञिणो हूंदियूं आहिनि कंहिं फंक्शन प्रोग्राम ते पाइणियूं हूंदियूं आहिनि त उनखे असां वधीक सुहिणो करणु जी कोशिशि कंदा आहियूं ऐं उहो सुहिणो कीअं थींदो जड॒हिं उनमें सिपूं भरींदासीं मोती भरींदासीं काई औंक भरींदासीं किथे कायो भरींदासीं किथे काई पखी कंहिं पखीअ जी शिकिल डीं॒दासीं किथे वणनि जी शिकिल डीं॒दासीं किथे गुलाब जे गुल जी जहिड़े जहिड़े नमूने जी ड्रेस हूंदी उन उन हिसाब सां असांखे उन जो सींगारु करिणो पवंदो आहे जीअं असां पंहिंजो सींगारु कंदा आहियूं त जामु सुहिणा लगं॒दा आहियूं न मेकअप कंदा आहियूं तीअं उन ड्रेस जो बि मेकअप करिणो पवंदो आहे अञा जेकड॒हिं लगंदो आहे त इहे बा॒हूं ऐं गि॒चीअ खां त डा॒ढियूं सुहिणियूं थियूं लग॒नि हाणे मां छो न भई सलवार जा पाचा बि भरियां पोइ वरी सलवार जा पाचा भरि उनमें काया लगा॒ए जेके मथे लगा॒या हूंदव उन्हनि जी मैचिंग खणी करे हेठि कबो जेको कपिड़ो हूंदो उनजे कांट्रास में मैचिंग करे कबो त इहो मैचिंग डि॒सणु हथ सां भरणु त ज़रूर वक़्त त लगं॒दो न छो त हथ यो कमु आहे हथ जो कमु आहे टाइम वक़्तु त लग॒णु वारो ई आहे बाक़ी मशीन थोरी आहे डर्र डर्र थी वियो फटाफट थी वियो पर अञा बि जेकड॒हिं लगे॒ की भई अरे मूंखे इहा फलाणे माण्हूअ जे शादीअ ते पाइणी आहे भाई रऐ खे बि हणेसि हणेसि काया करेसि ओंक चारई पासा भरे छा त ड्रेस लगं॒दी आहे भई जीअं चइबो आहे न पार्टीअ जे लाइक़ आहे अहिड़ी सुंदर पार्टीअ ते